नमस्कार भैया

बताइए क्या करना है

हाँ तो हो जाएगा दरवाजा है दो है कि एक ही है खिड़की एक ही है हाँ तो कब्जा लगाना कब्जा का बिल्डिंग बांधना है तो दो दरवाजा तो बनाना पड़ेगा फुल हाँ रेडिमेट मिला होगा कि बनाना पड़ेगा घर पर आके हाँ तो हमारा तो थोड़ा बिल्डर का तो पाँच सौ रुपये है और हेल्पर का चार सौ रुपये तो उसमें हम आएँगे तो

हेल्पर दो दो से तीन रहेंगे दो रहेंगे तो भी बहुत हैं हाँ तो हेल्पर एक गाड़ी में रहेगा हाँ तो उसमें हम लोग आएँगे तो देखेंगे अभी कितना समय लगता है कितना क्या तो ये तो आपके ऊपर एक ठेका पर देगा तो ठेका पर सही रहेगा नहीं तो रोज करेंगे तो अभी जितना दिन लगेगा फिर आपको देना पड़ेगा

हाँ तो जैसा काम देखेंगे फिर उसके हिसाब से कम बेसी कर लेंगे बाद में वो कितने का क्या है क्या नहीं है तो देखने के बाद मालूम पड़ेगा ना कितना काम है इतना भारी काम है कितना बिल्डिंग बांधना है क्या करना है वो सब देखेंगे आके नजदीक से तो पता चलेगा ना दरवाजा ला देंगे वो देख लेंगे हाँ वो आके हम देख लेंगे तो मालूम पड़ जाएगा कितना खर्चा आएगा हाँ वहीं वहीं तो आएँगे तो बताएँगे ना अभी उसमें कितना खर्चा जाएगा देख के बता देंगे

हेल्पर का चार सौ रुपये हैं और बिल्डर का पाँच सौ रुपये भैया हाँ नहीं तो अब रोकड़ा बिकड़ा ऐसा करेंगे कैश पर तो सर लेंगे ठेके पर ठेका पर तो आपको घाटा होगा वैसे रोज पर रहेंगे आठ घंटा काम करेंगे गंदा काम करेंगे तो ये सब भेज दीजिएगा दो हेल्पर रहेंगे और एक बिल्डर कारीगर पाँच और चार चार ओ आठ चौदह सौ उन्नीस तेरह सौ हुआ

हर रोज का तेहरा सौ हाँ चलो ठीक है तो वहीं करेंगे अब आएँगे देख लेंगे उसके बाद बताते हैं अब कितना कितना काम है कितना नहीं है चलिए ठीक है नमस्कार ना